हेल' मोनसे क्रिसक दाल आरो आंनि नामआ बाथार बसुमतारि आङो मावनानै जाग्रा मावनानै खस्थ'नि गेजेरजों गथ' गथायफोरखौ फोरोंगासिनो दङ फोरोंदों बिदिनो एसे सानसेयाव बिदिनो दुइस' आराइस' तिनस' मोनो समाव बेखौनो फरायनायनि बेलायाव गथ'फोरनि थाखाय एकस' थाखा दोनो ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां समाव खिथि खालामो माइ एसे एनै मोनबाय बेखौ एसेखौनो फानालासिनो दोननानै बोसोर फुरायजासे बेखौनो थोब्ले माब्लेब्लाबो जों आङो खुंबोयो आरो थिख बिदिनो ओमफ्राय बारि एसे दं बारिफ्रावबो बिदिनो गय गायनानै लाबाय गयआबो एसे एनै थायबोबाय ओमफ्राय बेफोरनिखौ फिथाइफोरखौ फाननानै एसे एनै फैसा हेल्प जाबोबाय गथ'खौ फोरोंबाय एडमिसन खालामबाय दा बिदिनो खुनुरुखमै खस्थ' मस्थ'नि गेजेराव मोनसे कम्पानियाव मावबाय आं न'आव मावहां बिदिनि गेजेराव दा एम ए पास जाबाय सासे सासे मेट्रिक पास जाबाय सासे नाइन फरायबाय सासे टेन हाबबाय थिख बिदिनो आरो बिदिनो मावनानै जानायनि गेजेरावनो दा क्रिसकजोंबो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हायो खिन्थु मानसिया नाजानाय थानांगौ खिन्थु आं गैखाया आं ओरै होननानै गोदाव सोराव जौ लोंगोमालाबायनानै थायोब्ला बे जानाय नङा आरो जौखौ बर'नि फिसा हिसाबै एसेया लोंजायो खाफसे खाफनैया होमब्लाबो थाखा फैसा गैया होननानै गोसोखौ हगारसारनानै बिदि लोंला जाला खालामनाङा थिख आंनि फंबाय जानाय सासे न'खर दङ बियो गथ' गथाय साथामल' बेखौनो फोरोंनो हायालासिनो बेंगलर मेघालय थांबाय एइ्ट नाइन फरायबाय फोरोंनो हायासै थिख बिदि खालामनो नाङामोन थिख बिमा बिफाफ्रा मोनसे दायथ' होननाय थानांगौ आरो गैयाब्लाबो रावबो जोनोमनिफ्राय माहाजोन जानानै फैया बयबो गैया गैयिखौ लानानै नाजानाय थानांगौ नोङो सानसेयाव उन्दुनानै थायालासिनो जिरायनानै थायालासिनो तिनस' थाखाखौ नों मोनो दे तिनस' थाखानि गेजेराव नोङो दुइस'खौ खरसा खालामनानै दस थाखानि एबा बिस थाखानि जौ लोंनानै होमब्लाबो एकस' थाखाखौ फरायनायनि गेजेराव गथ'फोर फरायनायनि थाखाय दोननांगौ आरो थिख बिदिनो जानांगौ बिनिखायनो बे फंबाय जानायखौ आङो बुजायदों फोरमायदों दा फंबायाबो जोंनि मावनायखौ नुनानै फोरोंनायखौ नुनानै दा लासै लासै बिसोरबो नाजाबोगासिनो दङ आरो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा नाजाबोगासिनो दं गथ' गथायनि फोरोंनायनि बेलायाव थिख बिदिनो जानांगौ दा रोंनायनिफ्राय रोंगासिनो दं बर'फ्रा डेभेलप जाबोगासिनो दङ आरो गोदोनि बायदि लोंला जाला गैला दाबो दङ लोङो लोंनाया होमब्लाबो टाइमलि खामानिफोर सुथि खालामनानैहाय उनाव नोङो दस थाखा बिस थाखानि लोंनो हायो डिउटि जोबनानै एबा मोनसे खामानि मावनानै दाथ' सारिस' थाखा हाजिरा मोनो जायखि जिखि खामानि मावा मानो आरो थिख बिदिनो आमफ्राय आरो गैथाराब्ला नोङो कम्पानि सम्पानिफ्राव धालिगाव बायदिफ्राव कम्पानियाव मावहैब्लाबो नोङो खस्थ' खालामनानै थांनांगौ साइकेलजों फैनांगौ मेंनायनि नांगौब्ला दस थाखा बिस थाखानि बाहाय होमब्लाबो गथ' गथायनि फरायनायनि बेलायाव नों सानसेयाव एकस' थाखा दोननो हायोब्लानो नोंनि गथ' गथायफ्रा रोंलांगोन ओमफ्राय न'खरफ्राव खामानि जोबनानै जिरायनायनि बेलायाव बिसि फिसाय गथ' गथाय ज' बिदि बिदि थांसिनो एडमिसनाव बिदि लाबाय होननानै मोजां सावरायनांगौ होमब्लानो बे गथ'फ्राबो गोसोआव थि सोना लांगोन आरो जेरखम खस्थ'यै आङो फोरोंनांबाय फरायनांबाय बिमा बिफा थाखा फैसा गैया मालायफ्रा बाइक बायदों जोंहा बाइक गैया साइखेलजोंनो थांनानै खस्थ' मस्थ' आं फरायगोन आं रोंगोन आंबो गिदिर गोलाव जायोब्ला आंबो सानसे समाव आंबो सुबिदा मोनगोन साख्रि लागोन मोनसे गथ'फ्राबो मोनसे साननाय थालांगोन आरो थायो बिमा बिफा मोजाङै हेल्प होब्लानो बुजायबाय थाब्लानो ओमफ्राय बेराफारसे नोंबो नाजाबाय नों फाग्लाबाथ' फिसाज्लायाबो फाग्लाजागोन नों बिरि सोबनाय नुयोब्लाथ' फिसालायबो बिरि सोबगोन थिख बिदि आरो ओंखायनो नाजानाया थानांगौ गथ'फोरनि सिगाङाव नों जौ लोंनानै दिन्थिनो नाङा बिरि सोबनानै दिन्थिनो नाङा नोङो जायो लोङो सोबोबा नोङो गथ'फोर नुयिफ्राव नांगौब्ला ओरैनो दस थाखा बिस थाखासोनि ओरैनो लों ओमफ्राय जिरायनानै दा था उन्दुनानै दा था उन्दुयोब्लानो नोंहा देहाबो खहा आरो थाखा फैसाबो नोङो गैया होननानै थायोब्लानो गैयि जालांसिगोन आरो थिख बिदिनो नाजानाय होननाया थानांगौ दै लोगोफोर दे होमब्ला बयबो नाजाना थादो गथ' गथाय फोरोंनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दोन्थ'नाय जाबाय आरो गोजोन्थों